بالوں اور جِلد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میرے گاؤں میں مقبول کچھ گھریلو ٹوٹکے ہیں جیسے مُلتانی مٹی اور ایلو ویرا ہے بالوں میں زیادہ تر لوگ مُلتانی مٹی کا استعمال کرتے ہیں اور یا ایلو ویرا کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے بال ٹوٹتے ہیں بہت زیادہ بڑھتے نہیں ہیں کالے نہیں ہوتے سفید رہتے ہیں یہ پھر جوئیں ہو جاتی ہیں یا لیکھ رہتی ہے ڈنٹرف جو بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے بالوں میں جو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے اُس کے لیے لوگ زیادہ تر مُلتانی مٹی کا استعمال کرتے ہیں اور چہرے کے لیے یا ہاتھ پیروں کے لیے لوگ مُلتانی مٹی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مُلتانی مٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں اور ایلو ویرے کا بھی استعمال کرتے ہیں اور ایلو ویرے کا لوگ جیسے جو بھی شیمپو یوز کر رہے ہوتے ہیں اُس شیمپو میں ایلو ویرا ڈال کر اُس کو بالوں میں لگاتے ہیں جس سے ہمارے بال کی شائنگ بڑھتی ہے اور بال مضبوط اور بہت زیادہ بڑھتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں ہیں زیادہ ہمارے بال اسٹرونگ ہو جاتے ہیں ایلو ویرا سے اور چہرے کے لیے لوگ زیادہ تر مُلتانی ہی مٹی کا استعمال کرتے ہیں اُس سے ہمارے چہرے پر دانے نہیں رہتے تو چاہ اچھی ہو جاتی ہے اسکن بالکل گلو کرنے لگ جاتی ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہیں